جی میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں جن کے پاس کالج کی ڈگری موجود ہے جیسے میرے فیصل بھائی ہیں ان کو ڈاکٹر کی ڈگری ان کو حاصل ہوئی ہے اور اسی طرح کوئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے کسی تعلیم کے میدان میں کوئی سیاست میں تو کوئی ٹکنالوجی میں اور میرے بہت سارے دوست جو تعلیم ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ابھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے دوست آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کو وطن کا نام اونچا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جو وہاں تک پہنچ نہیں پائے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر اس کی تڑپ رکھتے ہیں جتنا بھی انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ابھی زیر تعلیم ہیں یونیورسٹیوں میں اور اسی طرح کے شعبے میں جو ملک اور قوم کی ترقی کا باعث بنیں گے